कोनो समाजके विकासमे व्यापारी उद्योगपति नेताके महत्वपूर्ण भूमिका रहैत छै यदि नेतृत्व नीक अछि तऽ देशके विकास हैत उद्योगपति नीक छथि तऽ नीक नीक उद्योग लागत नीक व्यापारी छै से उद्योगसँ सरकार कल कारखानासँ उत्पादित सामानके नीक जकाँ मूल्य दियौताह एहि भारतमे जे एकटा बहुत वस्तु एहन छल जाहिमे हमरा लोकनि दोसर देशपर निर्भर रहैत छलहुँ जेना टाटा जे टाटा कम्पनीके अहाँ मतलब जेना रतन टाटा छै तऽ एहन जे आइ लोक कोनो नीक गाड़ी चढ़बाक इच्छा रहैत छलै जे पाइवला अइ या कमसँ कम पाइमे गाड़ीपर चढ़बाक इच्छा रखैत छल ओ नहि पूरा भऽ पबैत छल कारण ओकरा विदेशसँ गाड़ी जखनहि विदेशसँ गाड़ी अबैत छलै ओ महग होइत छलै लेकिन टाटा ई मजबूत सुन्दर आ नव नव डिजाइनके गाड़ीके उत्पादन कयलथि जेकर कारण भेल जे भारतके बहुतो लोग एकटा वर्गमे जे मात्र आकांक्षा रखैत छल हमरो गाड़ी चाही से आइ सभ बहुतो एहन वर्गलेल लोग वर्ग एकटा वर्गलेल ई गाड़ीके उपलब्धता भऽ गेलै आ बहुतो आदमी अइ से हमरसभक जीवनमे जे एकटा ई छल कुंठा छल जे हमसभ ई नहि लऽ सकब से बदलल आ एकर देन हमरसभक हमर व्यापारी हमर उद्योगपति रतन टाटा मने टाटा ग्रुपके मालिकके जाइत छनि ओहिना हमरसभक नेताकेँ सेहो जाइत छनि